जैसे शिक्षित शिक्षा मिलय ओ वेबसाइट नहि यूज करि रहल छी आओर हमसब इसकुल छै इसकुल भेजै छियै हुनका ट्यूशन पढ़बै छियै ओहिसँ बच्चाके ज्ञान मिलै छै बच्चाके टी वी आ ऑनलाइन कोनो चीजके नीक उपयोग करबै छियै जेनाकि कोनो वेबसाइट कोनो चैनलके कोनो हमसब फॉलो नहि करै छियै ओहिसँ हमसब बच्चाके ज्ञान नहि दै छियै हमसब टीवी नहि देखबै छियै ऑनलाइन पढ़ाइ नहि करबै छियै ओहिसँ बच्चाके आँखि खराब होइ छै हमसब इसकुल भेजै छियै बच्चाके ट्यूशन पढ़बै छियै नीक ज्ञान देलहुॅं नीक खाना पीना रहन सहन सबकिछु होइ छै नीक कपड़ा पहिरलक टी वी नहि देखलक बच्चाके बेहतर बनबै लेल हमसब इसकुल ट्यूशन भेजै छियै आओर ऑनलाइन पढ़ाइ क्लास अहाँके खराब होइ छै इहए खातिर हमसब बच्चाके इसकुल भेजलहुॅं ओहिसँ शिक्षा मिलल ओहिसँ बच्चाके शिक्षा नीक मिलल इहए दुआरे इसकुल ट्यूशन भेजलहुॅं हमसब कोनो चैनलके फॉलो नहि करै छी इएह खातिर जैसे कि बच्चाके ज्ञान नहि होइ छै इएह दुआरे हमसब बच्चाके इसकुले ट्यूशन भेजलहुॅं टी वी आ ऑनलाइन कऽ ने कोनो वेबसाइट नहि यूज करै छी जेकरासँ चैनल या वेबसाइट कोनो नै फॉलो करै छै